हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी मूल है हिन्दी ते लोग शुरू बचपन से लोग हिन्दी शुरूआत करते हैं पढ़ने के लिए हिन्दी का का का का से ज्ञानी तक में हिन्दी में बोलते हैं हिन्दी हमारा हिंदुस्तान में हिन्दी ही बोला जाता है हिंदुस्तान में अधिकतर लोग गाजीपुर में हमारे यू पी के एक गाजीपुर जिले में हिन्दी बोलते हैं बिहार में भी हिन्दी बोलते हैं हमारी राजभाषा हिन्दी है हिन्दी मूल कर्तव्य एक हमें हिन्दी बोलने का हमारा संविधान में भी हिन्दी बोलते हैं राष्ट्र भाषा हिन्दी है हिन्द हिन्दू हिन भारत में हिन्दू हिन्दी बोलते हैं हिन्दी हमारे लिए महत्वपूर्ण है हिन्दी से हम सभी भाषाओं का ज्ञान करते हैं हिन्दी भाषाओं से मूल ज्ञान होता है भाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है